आं हॅलो

आं भाजी कसली कसली आसा बरी ताजी आसा ती सांग आं कसली आयज खंयची भा

आं आनी तेंडली हाडुना तेंडली जाय आशिल्ली आं तेंडली जाय पूण बऱ्यो जाय आं ताज्यो जाय आनी तांबडी भाजी आनी आनी गाजर आसा

हां आनी कशें धरता तूं प्रायज कसो

आं हां आं म्हाका एक किलो गाजर जाय आनी भेंडे हाडुना भेंडे जाय आशिल्ले आं आनी गांवटी गांवटी वांयगीं ना आं आन आनी आं हय थंयचींच जाय हय ना ना तालिगांवचींच जाय वांयगी आनी कशी हय हय आनी कशीं धरता तर वांयगीं आं आं आं आत तुजो प्रायज बरो आसा म्हणून आं आं म्हाका गाजर हय म्हाका गाजर जाय एक किलो मागीर दोन वांयगीं दी भेंडे एक भेंडे एक किलो आनी आनी कितें आसा आं तांबडी भाजी म्हणिल्ली हांवें आं हय हय तेंडलीय जाय पूण तेंडली थोड्यो जाय चड म्हाका भेंडे चड जाय आं आनी आतां पे कितले टॉटल कितली जाली हिशोब कितलो भेंडे

आं पूण सगळे ताज्जे जाय आं जून भेंडे भेंडे जून आसपाक उपकारना आं जून आसपाक उपकारना मागीर भाजी मागीर बरी जायना मागीर मागीर घरा मागीर म्हाका आयकूचे पडटा भाजी कसली हाडली काय म्हणून

आं हय हय हय जाले जाले आं आं बरें आं आं बरें बरें आं धन्यवाद बरें